हमारे गाँव में नल फूफ कूप की व्यवस्था तो बहुत कम है नलकूप जो हैं वो एक ऐसा साधन हैं जिससे एक लंबे से पाइप को धरती में अंदर प्रवेशित कराया जाता है जो पानी के स्तर को टच करता है और उसके ऊपर एक प्लास्टिक या लोहे का पाइप लगा दिया जाता है जिससे स्विच लगा कर चालू करने पर वही पानी साफ़ और स्वच्छ रूप में बाहर आता है इस टाइप से नलकूप काम करते हैं पर हमारे गाँव में बहुत ही कम है इसका उपयोग खेतों में कहीं कहीं है जैसे धान गेहूँ को पानी देने के लिए भी नलकूप बना दिए गए हैं हमारे गाँव में एक बड़ा सा कुआँ है जो सार्वजनिक कुआँ है और इसे पंचायत से बनाया गया था इसका उपयोग कुछ लोग करते हैं सभी लोग तो नहीं पर आज भी उस कुएँ में एक रस्से से बनी बंधी हुई एक बाल्टी लगी है अगर किसी को भी प्यास लगे या कोई आता जाता रहता है तो उस कुएँ का पानी अपने हाथ से खींच कर वो पानी पी सकता है और बहुत से लोग तो वही नहाते हैं कपड़े वपड़े बहुत बड़ा स्पेस है इसलिए उसका यूज़ करते हैं और कुछ लोगों ने तो उस कुएँ में मोटर भी लगा रखी हैं ताकि वह अपने जो पौधे लगाते हैं घरों में या बाड़ी लगाते हैं उसमें आराम से पानी पहुँच जाता हैं तो इससे पानी भी साफ़ रहता हैं लोग पीने के लिए भी व्यवस्था कर लेते हैं और खेतों में और अपने घरों की बाड़ियों तक उसका पानी पहुँचा देते हैं इस प्रकार से हमारे गाँव में एक बड़ा कुंआ हैं जिसका उपयोग हम पानी पीने के लिए तो करते ही हैं